ہیلو ہلو جی آپ ابیر کسٹمر کیئر سے بات ہو رہی ہے جی جی سر جی میرا نام محفوظ ہے ہاں جی سر میں نے ابھی جو ابیر بک کیا تھا

جی سر ہاں ہاں میں نے بک کیا تھا لیکن مجھے اسے کینسل کرنا ہے

ہاں جو اسے مجھے کینسل کرنا ہے اس کا جو چارجیز ہیں میں نے وہ ڈرائیور کو دے دیئے ہیں جی ہاں انہوں نے بتایا کہ کینسیلیسن فی پچاس روپئے ہے جی ہاں سر مجھے اسے کینسل کرنا ہے جی جو کینسیلیشن کی جو رقم ہے میں نے وہ دے دیا ہے

نہیں نہیں میں نے دے دیا ہے ان کو فس جی مجھے جو ہے کہ ارجنٹلی مجھے دوسری جگہ نکلنا ہے اور اس لئے میں کینسل کر رہا ہوں جی سر کوئی کارن نہیں ہے سر ہم میں ہمیشہ آتا جاتا رہتا ہوں ابیر سے سر اور یہ ارجنٹ ہے اس کی وجہ سے مجھے کینسل کرنا پڑ رہا اوکے اوکے تھینک یو تھینک یو سر تھینک یو یو سو مچ تھینک یو